باقاعدگی سے کتاب پڑھنے کے جہاں بہت سے فوائد ہیں ان میں سب سے اہم جو فائدہ مجھے نظر آیا وہ یہ ہے کہ کتاب پڑھنے سے اور باقاعدہ طور پر گہرائی سے مطالعہ کرنے سے جو خدشات اور جو باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہے اس سے متعلق بہت سے شکوک و شبہات ہوتے ہیں واقعہ سے متعلق تو باقاعدہ کتاب پڑھنے سے سچائی سامنے آتی ہے اور جو شکوک و شبہات ہے وہ تمام کے تمام کافور ہو جاتے ہیں رفع ہو جاتے ہے میں نے ابھی تازہ ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق تھی قربان جائیے لکھنے والے کے جب کتاب کا باقاعدگی سے مطالعہ کیا جاتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے حالات آپ کی زندگی کے حالات آپ کے نشست و برخاست کے حالات آپ کا رہن سہن کھانا پینا آپ کا تبلیغ کرنے کا انداز تبلیغ میں آپ کے اوپر آنے والے مصائب اور صحابہ کرام کی قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی قربانیاں جس وقت زیر مطالعہ تھی کتاب آنکھوں کے سامنے تھی تو اللہ جانتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو کس طریقے پر رواں تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے دور میں زندہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے دور میں جو کچھ بھی ہوا جو واقعات جو حقائق جو بھی پیش آئے ان تمام کو ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے سبحان اللہ